पहिले जब एते तकनीक नहि रहै जाहिमे टिकट बुकिंग करबैमे हमरा बहुत दिक्कत होइत रहै जे स्टेशनपर जाइ पड़ैत रहै ओतयसँ टिकट कटाबऽ पड़ैत रहै लाइनमे लागल रहै पड़ैत रहै तऽ आइकाल्हि ओ तकनीकीके मदतिसँ हम आसानीसँ कऽ सकैत छी

कऽ सकै छी आओर होटलो बुकिङ्ग हम कऽ सकैत छी अलग अलग ऐपसँ अलग अलग प्लेटफार्मसँ गूगलसँ अगर हम सर्च करबै जे हमरा बगलमे कोन कोन होटल छै तऽ ओकर सभके डिटेल्स आओर ओकर सभके बुकिङ्ग करैके लिए आप्शन कतेक चार्ज छै सबकिछु हमरा ओ देखा दैत छै आओर यात्राके लिए हमरा ओ देखाबैत छै ऐपसँ जे अहाँक ट्रेन कतऽ पहुँचल हँ कतऽ जा रहल अछि आओर एकटा गूगल मैपके मदतिसँ हम देखि सकैत छियै कि गाड़ी लाइव देखि सकैत छियै जे गाड़ी कोन रस्तापर चलि रहल छै नहि चलि रहल छै कतेक देरमे पहुँचतै कोन जगहपर पहुँचतै ई सबके बारेमे हमरा टेक्नोलॉजीके मदतिसँ मोबाइलेसँ हम सबकिछु देखि सकैत छियै स्टेशन बर्थ रिपोर्ट सब किछु अपना मोबाइलसँ जानि सकैत छी तऽ एहिमे बहुत तरहके क्रान्ति भेलैए जाहिमे हमरा सहयोग मिललै हँ आओर हर तरहके चीज हम अपना मोबाइलसँ जरिये हम सबचीज कऽ सकैत छी